जी मैम बोलिए अच्छा जी कहाँ लगवानी हैं सीढ़ियाँ टेरेस के वहाँ या फिर आपके मकान के अंदर अच्छा टेरेस के तो टेरेस पे जो लगानी है वो बाहर से लगानी है या अंदर से अच्छा लोहे की या स्टील या सीमेंट की ईंट की कौन सी लगवानी है आपको अच्छा स्टील की सीधी लगवानी है या घुमावदार लगानी है अच्छा आप बता दीजिए कि कितना जल्दी आपको चाहिए जब ही कर देंगे काम उस पे स्टील की बनवाओगे न आप हाँ मार्बल की सीढ़ियाँ लगेंगी और रेलिंग तो स्टील की लगेगी हाँ बनवा देंगे हाँ बनाया है न हमारी कारीगरों ने बनाया है मेरा काम सब से अच्छा है मैंने कई और जगह भी बनवाया है मैडम आप विश्वास करिए मैं अच्छे से ही बनाता हूँ हाँ दो मज़दूर से ही काम चल जाएगा वो भी दो मिला के चार हाँ हम हम लोग ले आएंगे आप पैसे दे देना आप दे देना आप विश्वास रखिए आप रुक रुक के पैसे दे देना हमें नहीं तो आप ऐसा करिए थोड़ा एडवांस दे दीजिए तो हम सामान भी लाएगे तो उसमें काम लगेगा तो पैसे तो चाहिए ही मैडम हाँ मैडम मैं ठीक है मैडम ठीक है मैं कल सुबह का जाऊँगी मैं दस बजे आ जाऊँगी ठीक है मैडम मैं दस बजे आ जाऊँगी आपके पास तो आप बता देना मुझे और आपके घुमावदार सीढ़ियाँ बन जाएगी और बहुत ही अच्छे से बनाएंगे उन्हें ठीक है मैडम ठीक है ठीक है मैडम हाँ मैं पक्का आ जाऊँगी ठीक है मैडम जरुर मैं कल आ जाऊँगी और फोटो भी ले आऊँगी धन्यवाद